पंद्रहं ऑक्टूबर उणिवीह सौ तेहतरि सोरहं डिसेंबर उणिवीह सौ असी छवीह जून उणिवींह सौ छहाणवे उणिवींह डिसेम्बर उणिवीह सौ पंजहतरि छवीह अप्रैल उणिवीह सौ सतरि